मां कोई बि कम रुॻो ख़्वाब में न कंदो आहियां मां पंहिंजे कम जो संशोधन ॾियारीअ में लिखी करे कंदो आहियां उनसां मुंहिंजो कम बहितरु थींदो आहे डायरीअ में कम लिखणु मुंहिंजी हॉबी आहे